आ हॅलो तुमी भटजी न्ही मडगांवचे सालांतले भटजी दाम बाबा सालांतले आ म्हाका तुमचो कोणी तरी नंबर दिल्लो हांव हांगाच रावता हांव म्हणल्यार मडगांवाच मातशी अशी वेळी म्हणटा त्या गांवान रावता म्हाका कोणी तरी सांगलें की तुमी बरें भटपण करता तुमकां शास्त्र बी खबर आसा आमच्या घरान एक लग्न आसा तें लग्न म्हाका सारकी सगळी पद्दती करपा जाय जे लग्न आमी सगळी पद्दती करता तितल्योय करपा जाय की थोडी म्हणटा हळद लायली आनी दाटी दळ म्हणटकच जाले मागीर कांय ना बेश्टी मागीर लग्न करपाचें पूण म्हाका तशें नाका म्हाका सारकें आमची गोंयचे पद्दतीन लग्न कशें करता तें मातचें म्हाका जाय आशिल्लें कशें करता तें मातचें म्हाका कळ्ळ्या बरें जातलें लोकांकय सांगपा आमची घरचीं मनशां सारकें पोटोवन दिवपा जाय न्ही तें मातचें सांगूं शकता तुमी लग्नाची पद्दत कशी आमची आं

देवकार्या आं

आं आं आं

आं आं

आ पांचवच पांच पांचवीच कांकणां घालप आसता न्ही ती लग्नाक हय हय हय हय देडो आसता ताका न्ही न्हवऱ्यालोय आसता देडो देड

कोंकणी आं आनी न्हवऱ्यालो देडो आसता हय पयलीं घरां करतालीं न्ही पयलीं लोक घर करतालें हय तें हय आं पयलीं व्हंकलेन वचप आ तशें आसा हय आं तशें आं आनी न्हवऱ्या हातीन कित तरी दिता पळय ते न्हवरे भितर सरता तेन्ना नाल्ल दिवप आसता आं आरवणी हय आरोणी बदलपाचें हय हय आनी त्यो मागीर तांकां घालता आसतना त्यो त्यो तकलेर मारता अक्षदां मारता आनी मागीर लायो केन्ना घालता त्यो आ लग्न सोंपतकर सगळें लाय घालपाक

हय हय आं हय हय

हय हय बरें जालें आं भटजी तुमी सांगली म्हणून ना जाल्यार म्हाकाय खबर नाशिल्ले आनी हांव लोकांक सांगपा शकता आतां बाबा हे पद्दतीन भटजी करता नाजाल्या लोक मागीर बेश्टेच भट येवन किद्या किदें करून वता अशें म्हणटा बरें तर आ हय बरें बरें आं बरें बरें